शीत दाळ सोलकडी हुमण खतखतें चण्या रोस मणगणें सोजी सोजी आमट तीक ताल्ल्याचें सुकें बांगड्याचें सुकें वेल्ल्याचें हुमण चणक तळिल्लें बांगडे तळिल्ले लेचार बांगडे आनी आंबाड्याचें सांसव तोरांचें सांसव उड्डमेथी अणसांचें रायतें करम मुगां गाटी म्हणगणें शेवयांची खीर खतखतें चिकन शाकोती चिकन चिली चिकन फ्राय मट्टण बोकड्याचें मट्टण कोंबडेचें छन मटन मोरयेचें चेकचेकें सुंगटाची चिली सांगटांचें धबधबीत आमट टीक आनी गोड तवसळी रव्याची भाकरी बटाट्याची भाजी चपाती